हैलो ओला कैब मां जनकपूरी खां ॻाल्हायां थी त मूंखे ॿ ॾींहनि लाइ दिल्ली खां हरिद्वार वञिणो आहे हा जंहिंमें मुंहिंजा परिवार जा चारि माण्हू वेंदा त ॿ ॾींहनि लाइ असांखे वञिणो आहे त हीअं असांजो घरु आहे डाबड़ी मोड़ ते जनकपूरी त तव्हां छह वजे ताईं अची वेंदो हा छह खां सवा छह ताईं हा त असां मेन जेके शोरूम ठहियलु आहिनि डाबरी मोड़ ते तव्हां उतो ई पिक करे वठजो असां घर खां उता अची वठदासीं त तव्हां मूंखे ॿ ॾींहनि जो सही सही रेट करे ॿुधाए छॾिजो